हमरा चित्र बनाबैके रुचि तहियासँ जगलै कि हमरा गाँवमे एक दिन दुर्गाजीके मन्दिरमे नवरात्राके दिन दुर्गाजी बनै छलैए तऽ हम ओकरा देखलियै तऽ उ हमरा बहुत ही अच्छा लगलै बनाबैमे आओर देखैमे आओर हम ओइमे हम कुछ दिन मेहनतो कैले छी आओर ओकरा बाद हमरा अन्दर एक अलग ही तरहसँ रुचि बढ़ गेलैए कि हम भी ई चीजके बना सकै छी आओर हम एकरा बनाके भी देखली आओर ई हमरा हाथसँ बहुत ही अच्छा निखार ऐलै आओर एकरा बादमे हम ओइ चीजके रेगुलर पिछले तीन चारि सालसँ बनबैत आ रहल छी आओर ई पहिले तऽ गलत सलत तनिटा बनै छै आओर ओकरा बादमे धीरे धीरे धीरे धीरे आदमीमे अपने आपपर विश्वास हो जाइ छै तऽ आओर हाथके सफाइ सभ भी ओकरा अच्छासँ निखार कऽके आओर बना सकै छी ई कुनो अथि नहि छै आओर ई हमर गाँवके एक साधन मिस्त्री छै ओकरा देखलाके माध्यमसँ हम भी बनाबैके चालू कयली आओर ओइमे हुनका सिखाबैके बहुत बड़ा योगदान छै